पी एम के वी वाए ट्रेनिंग प्रोग्राम में मूं दाखिलो वरितो जेको मूंखे सेशन जो मैसेज बि आहियो पर उहो जेका टाइमिंग आहे सा मूंखे पूरी तरीक़े सां सम्झ कोन आई आहे पूरी डिटेल हिन में आहे कोन तव्हां मुंहिंजो वॉट्सअप नम्बर मुंहिंजो फोन नम्बर मुंहिंजी ईमेल आईडी वरती त तव्हांखे सॼी डिटेल विझणु खपे छोकी असांखे बि पंहिंजा कम घर जा बी ॾिसणा पवंदा केतिरे ॾींहनि जी इया ट्रेनिंग आए केतिरे टाइम पे अणो आहे कतिरे टाइम पे वञिणो आहे छा लोकेशन आहे छा एड्रेस आहे जंहिंजो कुझ बि विस्तार सां वर्णन न न तव्हां ॾिनो आहे इन करे मां थोरो हिन मैसेज सां परेशान आहियां प्लीज़ तव्हां मुखे आए न पूरी शेड्यूल ठीक सां ईमेल करे मोकलियो त मां सहुलो हुन खे पढ़ी सघां की मुंहिंजी ट्रेनिंग किथे आहे केतिरे ॾींहनि जी आहे हुन जो छा टाइम आहे को हुन जो ड्रेस कोड आहे या असां सिंपिल सलवार सूट में अची था सघूं औरि घणे लॻे असां घर पहुंचदासीं औरि सहुलो टाइम प्रोपर छोकी लेडीज़ ट्रेनिंग आहे त ॾींहं जो सहुलो टाइम हुजणु खपे जिते सहुले तरीक़े सां ज़ालूं अचनि वञनि सुरक्षित मतिलबु पूरी सुरक्षा हुजणु खपे हिन में त अध राति जो अलाए कहिड़ो टाइम आहे इहा ॻाल्हि सम्झ में न थी अचे छा हीअ मेल तव्हांजी साइट मां आहियो आहे तव्हां मूंखे हिन जी पूरी डिटेल ॾिजो प्लीस